मैं से बात कर रही हूँ अच्छा ठीक है मैडम हो जाएगा तीन टिकेट आपकी बुक हो जाएंगी और कोई सर्विस कितने बजे की तीन लोग ही हो या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं अच्छा और कुछ दो सौ रुपए पर पर व्यक्ति ठीक है मैम हाँ हाँ हाँ मैडम वो पॉपकोन का जो भी आप लोगे खाने पीने की आइटम तो सबका प्राइस अलग अलग है जैसे आप लोगे हाँ ओके मैडम हो वो जाएंगी आपकी बारह दिसंबर की तीन टिकटें बुक ठीक है और नहीं कोई और सर्विस चाहिए आपको पॉपकोन और ड्रिंक मतलब कोल्ड्रिंक वगैरह आपकी टिकटें बुक हो जाएंगी